हय अशें जालां की जें हांवें पयलें चित्र काडलेलें तें मागीर म्हाका कळ्ळें की ह्या चित्राचो कितलो खोल अर्थ आसा तो ती कला म्हटल्यार गुजराताची लिप्पन कला जेन्ना हांवें पयल्या फावट काडलेली ती कला तेन्ना हांवें अशीच काडलेली बरी दिसता म्हणून आमी बीन काडुया अशें चितून हांवें ती कला काडलेली पूण जेन्ना त्या कला बद्दल म्हाका कळ्ळें की ती कला गुजराताच्या भागान कितली महत्व आसा तो त्या कलाक म्हणजे गुजरातान जेन्ना एक चेडूं लग्न करून जेन्ना ताका दिता तेन्ना तागेली आवय ही कला आपल्या हातांतल्यान करून ती त्या चेडवाक ताच्या दिता जशें की ती त्या चेडवाक एक भेट तिच्या कडल्यान आनी ती कला भितर खूब आरश्याचें काम आसता ते चेडवाक तेज्या आवयच्या घराची केन्नाच याद आयली जाल्यार तें चेडूं त्या चित्राक पळयतलें आनी ताचेर जे आरशे आसा त्या चेडवाक अशें दिसतलें की तें ताच्या आवय कडेन उलयता अशें त्या भागाच्यो आवयो जेन्ना आपले चेडवांक हे दिता तेन्ना तातूंत भितर ती तातूंत भितर तांचो स्पर्श आसता आनी जेन्ना तो स्पर्श ती आपल्या हातांतल्यान करून त्या चेडवाक दिता तेन्ना ते एज अ तांकां अशें बरें दिसपा खातीर आतां आतांय बीन ते हे प्रथा तांगेली आजून म्हणसर चालूच आसा आनीक अशीच चालू रावपाचें अशें म्हाका दिसता ह्यो खरो अर्थ ह्या कलाचो म्हाका मागीर कळ्ळो ताच्या पयलीं हांवें तें चित्र काडलेलें आनी इतको सुंदर अर्थ आयकून म्हाका अशें दिसलें की हांवेंनूय बीन ही कला अजून करपाक जाय